कला बराहना अपने इस्कूल से ही शुरू कि थी जो मेरी मैम ने मुझे सिखाया छोटे छोटे बनाते बनाते मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करने लगी और बहुत अच्छा बनाने लगी जब मेरे दोस्तों को मेरे सर को मैम को बहुत अच्छी लगती थी बहुत पसंद भी आती थी उन्हीं से मैंने सिखा और अब मैं किसी अपने शौक़ के लिये ये बनाती हूँ अच्छा लगता है मुझे बनाना कला करना अच्छे से मैं बनाती हुँ और सब लोग तारीफ करते हैं इसलिए और अच्छा लगता है कि मैं और अच्छे से बनाऊँ और कोशिश भी करती हूँ कि और अच्छे से ही बनाऊँ और बनाती भी हूँ बहुत अच्छा बनाती हूँ ड्राइंग करना मेरी मैम ने ही सिखाया था इस्कूल में क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइंग सिखाती थी वो बहुत अच्छे ड्राइंग कि टीचर भी थी इसीलिए वह अच्छे से सीख भी गई और खाली बैठी रहती हूँ तो मैं ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए खाली समय पर कला बनाती हूँ ड्राइंग करती हूँ पैंटिंग करती हुँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए अपने जब समय रहता है तो मैं बहुत अच्छा बैठ कर समय उसी के साथ पैंटिंग करके ही अपना समय व्यस्त व्यर्थ करती हूँ और उसी से मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मेरा समय भी पास हो जाता है और अच्छा कुछ बना भी लेती हुँ और मुझे अच्छा लगता है बनाना इसलिए मैं बनाते रहती हूँ